जय झूले मां भारत हिंदुजा अॼु युवा पीढ़ी जे बारे में ॻाल्हायां थो जेका असांजी संस्कृति खां बेमुख थी रहिया आहिनि अॼु बारनि खे असांजा पंहिंजा जेका धणीअ साईं हुजनि था उन्हनि जा माउ पीउ हुजनि था उन्हनि जा पंहिंजा घरवारा हुजनि था उहो उन्हनि खे पंहिंजी भाषा न सेखारे करे बि उन खे हिंदी ॻाल्हाइण था हुननि खे इंगलिश सेखारण था उन्हनि खे ॿियूं ॿियूं भाषाऊं कराइण था पर जेकी संस्कृति आहे जेकी हुननि खे मूलभाव जेको संस्कृत हूंदो आहे जेको असांखे जेके जंहिंमें असां वॾा थियासीं जंहिंसां संस्कार मिलियासीं असांखे उहो कंहिं जल्दी नथा सेखारे सघनि उहो इन करे मां हिननि सभिनि माता पिताउनि खे गुज़ारिश कंदुमि हथु जोड़े वेनिती कंदुमि कि पंहिंजे ॿारनि खे संस्कृति सेखारियो ऐं संस्कृति जेकी हेतिरी कमज़ोर थी वई आहे ॿारनि जे मथां अॼु तव्हां पंहिंजे सिंधी ॿार खां सिंधी ॻाल्हाइंदव त नथो ॻाल्हाए सघे त हेतिरो त पंहिंजे ॿारनि खे सेखारियो कि संस्कार ऐं संस्कृति जाम ज़रूरी शइ आहे जेकी असांखे सम्झाइणु खपे ॿारनि खे